हैलो नमस्ते जी ब्यूटी सलून दा बोला दे तुस जी असें फेशिअल कराने दी बुकिंग करानी ही केह् रेट रक्खे दे तुसें अच्छा अच्छा तुस फिर करो साढ़ी बुकिंग करी ओड़ो नांऽ नम्बर लिखी ओड़ो अच्छा नाम संतोष देवी हां ब्लीच बी करानी थ्रैडिंग करानी वैक्स करवानी सारा कुछ अच्छा अच्छा ठीक ऐ पंज सौ आह्ला ठीक ऐ कम्पनी दी गै करानी कोई बी अच्छी जेही कम्पनी होग जेह्ड़ी गोल्ड दी गै रक्खी ओड़ो तुस ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके